एहि गाममे अस्पतालमे व्यवस्था बढ़िआँ छै आ एक्सरेसभके छै व्यवस्था एकटा चीज नहि छै अल्ट्रासाउण्डके व्यवस्था होना चाही एहि गाममे हॉस्पीटलमे दबाइओ दैत छै डॉक्टरोसभ बढ़िआँ बढ़िआँ आबैत छै पानि तानिसभ चीजके व्यवस्था छै एक दू टा जे छै किछु किछु कमी छै तऽ ओहो पूरा भए जेना चाही कहिओ काल एहन होइत छै जे हॉस्पीटलमे दबाइ नहि रहैत छै तऽ बाहरसँ लोक गरीब लोककेँ बाहरसँ लए पड़ैत छै ओहिमे दिक्कत होइत छै महँगा दबाइ रहैत छै तऽ सभके पास तऽ पैसा नहि छै जे सभ लए लेतै तऽ एहन होना चाही जे कहिओ कोनो दबाइ लोककेँ बाहरसँ दबाइ नहि लेना चाही सभचीज एहीठाम लेना चाही आ एहिठाम आओरो ब्लडो जाँचसभ होइत छै शुगरो जाँच होइत छै बी पी ओ जाँच होइत छै एकटा अल्ट्रासाउण्ड नहि होइत छै अल्ट्रोसाउण्डके व्यवस्था भए जेतै तऽ बढ़िआँ भए जेतै तहन तहन कतहु बाहर लोककेँ नहि जाए पड़तै